ان دنوں بچے بہت سارے نئے کھیل کھیلتے ہیں جیسے کہ ابھی ہمارے دیش میں بہت سے بہت لوک پریہ کھیل ہے کبڈی اور کرکٹ بہت سارے بچے کرکٹ بھی کھیلتے ہیں اور بہت سارے بچے کبڈی بھی کھیلتے ہیں کرکٹ میں دو ٹیم ہوتا ہے جس میں اگارہ اگارہ پلیئر ہوتے ہیں اور یہ میچ کھیلا جاتا ہے اور کبڈی میں بھی دو ٹیم ہوتی ہے اور بہت سارے کھیل ہے ہاکی بھی ہمارے دیش میں کھیلا جاتا ہے ہاکی کا بھی بہت سارا دیوانہ ہے اور ٹینس بھی کھیلا جاتا ہے ٹینس ہمارے دیش کا ایک مہان کرکٹر ہے وراٹ کوہلی بہت سارے بچوں نے کھیل میں بھی اپنا بہت بھوشیہ بنایا ہے جیسے کہ ہمارے دیش میں لوک پریہ کھیل ابھی ہے آئی پی آئی میچ کرکٹ تو ابھی بہت سارے بچے جو کھیلتے ہیں ضلع لیول پر سے جلع لیول پر سے ڈسٹرکٹ لیول پہ کھیلتے ہیں پھر ڈسٹرکٹ لیول سے راجیہ لیول پر کھیلتے ہیں راجیہ لیول سے پھر آئی پی ایل میں سلیکشن ہوتا ہے پھر انڈیا لیول پہ بھی کھیلتے ہیں انٹرنیشنل میچ بھی کھیلا کرتے ہیں ان دنوں ہمارے ہمارے یہاں کرکٹ کا جو کچھ زیادہ پرچلن چل رہا ہے تو کرکٹ ہمارے لیے کافی امپورٹینٹ ہوتا ہے تو ہم کرکٹ میں اگارہ اگارہ پلیئر رہتے ہیں اور ہم کرکٹ کھیلا کرتے ہیں کرکٹ کرکٹ میں ایک امپائر بھی ہوتا ہے اور ایک کیپٹن بھی ہوتا ہے جس میں دو ٹیمیں تو دو کیپٹن ہوتے ہیں اور وہ اپنے ٹیم کو ہینڈل کرتے ہیں